हय आसात पोरण्या फोटोंची क्लेरिटी तितली बरी आसना जितली डिजिटल फोटोची आसता पोरणे फोटो एक पोझ दिवन काडटालीं पूण आतां खूब तरेन काडपाक मेळटा पोरण्या फोटोंक चड सेन्टिमेंटल मोल्ड आसता